अच्छी क्वालिटी वाले नस्लों के पशुओं में जैसे जो है जैसे गाय को देखो गाय जो है देसी गाय से अच्छी ज साहिवाल हो गई जर्सी हो गई वे यह गाय दूध ज़्यादा देती है और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है इस इस गाय पशुओं को गायों को जो है देख गायों में जर्सी गाय जैसे हो गई और बकरी बकरी में हो गई ब बकरी हो गई बकरी का लोग दूध तो नहीं पीते हैं लेकिन जो है उनके बच्चे बड़े हो अच् उन उनसे आदमी अपना मुनाफा कमाता है और जैसे देखो मुर्ग़ी जो गई देसी मुर्ग़ी में तो देसी मुर्ग़ी तो अच्छी होती है लेकिन जो है जो फारम वाली मुर्ग़ी होती है उनसे ज़्यादा अच्छी होती हैं देसी मुर्ग़ी जि जितना अच्छी देसी में है उतनी फारम वाली नहीं है फारम वाली में मुर्गियों में कुछ दम नहीं है इंसान जो है सबसे अच्छी कोल्टी को देखता है कौन सबसे अच्छी चीज़ है कौन सी ख़राब चीज़ है यह जो है जैसे बकरी हुई बकरी बक बकरी तो बहुत अच्छी होती है और जो है गायों में गाय भैंस है भैंसों का भी दूध लोग पीते हैं पहले तो जो पहले के ज़माने में था आदमी गाय जो है गाय को चारा खिलाते थे जो है उनको जितना पहले सुविधा थी उतनी अब नहीं पहले तो बहोत कम सुविधा थी लेकिन अब लोग जो है गायों से दूध निकालते हैं डेरी पर ले जाते हैं अपना जो है अपना खाते पीते भी हैं बच्चे खाते हैं बड़े बड़े लोग खाते हैं उनको जो है अपना बच्चे जो है घर में सेहत के लिए लाभदायक होता है घर में दूध रहता है तो बच्चे भी खाएं सब कोई रिश्तेदार आ गया उसको भी दें नहीं तो जिसके पास नहीं है वह तो लेता है बाज़अर से ख़रीदता है लेकिन बाज़ार से अच्छी चीज़ घर की होती है घर में जितना जो है घर का सामान जो है बहुत अच्छा होता है घर में गाय भैंस पाली है तो उनका दूध निकालो अपना बेचो बच दूसरों को खिलाओ गाय का भैंस का दूध अपना भी खाओ दूसरों को भी दो और जो पह पह जब नहीं है घर में नहीं रहता है तो बाहर से लेते हैं तो बाहर का सामान जो है आधा पानी देते हैं आधा दूध देते हैं इसलिए जो है घर में पशुओं को पालते पालने से जो है यही फायदा है कि घर में दूध बराबर रहता है